हेल्ल' औ मा अ नोङो दा मा मायाव फरायबाय थादों अके दे अ नोङो दा बर' राव सोलोंनो थाखाय जोंनि लाइब्रेरियाव जोंनि कलेजावहाय जोंनि फरायसालिमायाव लाइब्रेरि दं बिजाब बाख्रि बे बिजाब बाख्रियावहाय रावखान्थिनि बिजाब दङ बे राव खान्थिनि बिजाबा जाहैबाय बर' रावखान्थि आरो बेनि रायथायगिरिया जाहैबाय मेडाम स्वर्न'प्रभा सैनारि बे बिजाबा नोंसोरनि बे फार्स्ट सेमिस्टार बर' राव सोलोंनायनि थाखाय जोबोद मोजां बेयावहाय गासैबो बाथ्राफोरा रावखान्थिया मा रावआ मा रावखौ जोंनो मानो नांगौ जायो बेफोर दंजोबो आरो बेयावहाय गुबुन बिजाबखौ फरायनो दरखार गैया बे गांसेयावनो नोंसोर गासैबो नोंसोरनि जे सोलोंनांगौ माबा चेप्टार लेस'नफोर बे गासैबो दंजोबो बेयाव नोंसोर मोनगोन रावखान्थि रावनि महर महर खान्थि आरो बेबायदिनो जोंनि रावखान्थिया माबायदि जानांगौ माबायदि जोङो बे रावखान्थिखौहाय जोंनि रावआव बाहायनाय जायो बेफोर गासैखौबो जोंनि बे रावखान्थि बिजाबावनो मोननो हागोन आरो बेखौ फरायोब्लानो गासैखौबो जोङो जायफोरा बर' राव सोलोंनो लुबैदों एबा बर' राव सोलोंनांगौ होननानै सान्दों जोंनि रावआ स्टेन्दार्ड लेंगुवेज एबा गोजौ लेंगुवेज हिसाबै बेखौहाय बिथांमोना रायथायगिरि बा गुबुन गुबुन रायथायगिरिफोराबो लिरलांदों नाथाय आं नोंखौहाय साजेस्ट खालामो जोंनि बे लाइब्रेरियाव थानाय मेडाम स्वर्नप्रभानि बिजाबा जोबोद मोजां गोरलैयैनो बुजिनो हायो गोथों गेबें गासैखौबो स्राङै बुजिजोबगोन आरो बेखौ बुजिनानै मोजाङै मिन्थिनो हागोन आरो जोङो बर' रावखौ गेबेङै रायज्लायनो हागोन मानोना रावखान्थि होननाय जायोब्लाथाय रावआ रावखान्थिया जाबाय मोनसे रावनि रायज्लायनायनि खान्थिफोर नियमफोर नङा होनबा जोङो मा सोदोबखौ माबायदि बाहायनांगौ रावआवहाय जोंहा बेसेबां हांखोफोर थायो बे गासैबो बाथ्राफोरा फारसेनिफ्राय फारि फारि बे रावखान्थि बिजाबाव मोननो हागोन आरो आरो मोनसेया जाहैबाय बर' रावनि महर महरखान्थि बेखौ मोननो हागोन जोंहा फुकन सार फुकन बसुमतारिनि बर' रावनि महरखान्थि बे बिजाबावबो मोननो हागोन बे बिजाबावबो माखासे आयदा लेङाइ आयदाफोर दङ बेखौहायबो लाफादेरनानै लोगो बिजाब महरै फरायनो हागोन आरो ओमफ्राय बेखिनियानोसै उनावहाय लाइब्रेरियाव लांफैदो आरो बेखौ नोङो मोजाङै आंखौ लोगो हमनानै मोखांजों मोखां जों बेनि सोमोन्दै रायज्लायबावनोसै उनाव लाइब्रेरियाव नुजाफैदो आरो ने देह